हैलो में जेह्का कल्ल मतलब लैंह्गा नुआया हा ओह् मिकी जनेहा में मंगे दा हा मिगी ओह् जेहा नेईं थ्होएआ नेईं ओह्दा रंग ओह् जेहा ऐ मी नीला कलर नुआए दा हा आया पीला कलर नेईं नुहाड़ा कपड़ा शैल ऐ मतलब में बड़ी जैदा मतलब फ्रस्ट्रेट कि मिगी चीज नेईं शैल थ्होई ऐ में लोक आखदे कि मी आनलाइन चीजां मंगाओ शैल थ्होंदियां लेकिन मिकी नेईं थ्होई ऐ